हा माने पंहिंजे इस्कूल जे टाइम में पंहिंजे दोस्तन सां गॾु र दौड़ो आहे असांजे स्कूल में हिकु रेस कॉम्पिटिशन थियो हुओ जंहिंमें ॾाढनि सारनि ॿारनि ने भाग वरितो हुओ पर तॾहिं बि असांजो ग्रुप जीते वियो कयोकी असांजे ग्रुप ने दौड़ में ॾाढी महिनतु कई हुई ॾाढो जी जान लगायो हुअईं त असांजे ग्रुप खे त जीतणो ई हुओ और असांजे ग्रुप खे सभिनि जे सामिने टीचरनि ने समानित बि कयो हुअईं जो असां लाइ ॾाढी गर्व जी ॻाल्हि हुई असांजे कटनीअ में हूअं त कोई बि रनिंग क्लब कोन्हे पर अगरि कॾहिं बि असांजे कटनीअ में रनिंग क्लब ठहंदो त मां उन में ज़रूरु जुड़णु चाहींदमि कयोकी जंहिंहिल माने रनिंग कॉम्पिटिशन में हिसो वरितो हुओ पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु त मूंखे ॾाढो मज़ो आहियो हुओ इन करे मां वरी सां दौड़णु चाहींदमि और रनिंग क्लब में ज़रूरु जुड़णु चाहींदमि